हमलोग का हिन्दू धर्म जैसे मान लिया जाए नवरात नवरात साल में दो बार आता है और हम सब हिन्दू धर्म के लोग माँ दुर्गा जी का पूजा यापन करते हैं और नौ दिन तक अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं और किसी प्रकार का भोजन गन्दा करने के बारे में जो कहते हैं उसको कहते हैं नहीं इस समय हमलोग का दुर्गा पूजा जो है चल रहा है जो भी होगा दुर्गा पूजा बीतने के बाद ही होगा और ऐसा भोजन इस पीरियड में नहीं होगा ऐसे जैसे हमलोग का इस समय चैत्र चल रहा है चैत्र का नवरात चल रहा है चैत्र के नवरात्र में में जो है हर घर जो है जैसे कच्चा मकान है तो उसको लीप पोत कर उसको साफ़ सुथरा किया जाता है आ इसके बाद उसपर चूना छिड़का जाता है छिड़क कर के माँ देवी का पूजा किया जाता है और घर में नौ दिना दिया बाती किया जाता है और जिस दिन नवमी पड़ती है उस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उसी दिना रामनवमी गाँव में पूजा पूजा जाता है और उसके बाद जो है प्रसाद सुबह होकर प्रसाद वितरण हर घर घर जाकर होता है और किया जाता है हलवा और पूड़ी का व्यंजन चढ़ाया जाता है और जो है हर घर में गाँव में जाकर हम उनको घर पर जाकर देते हैं प्रसाद ओ हमारे घर पर आकर प्रसाद देते हैं यही हमलोग का हिन्दू धर्म का सेवा है और हमलोग एक जगह इकट्ठा होकर माँ देवी के मंदिर पर आकर नौ दिना जो है माताएं बहने गीत गाती हैं और अपना जो है माता रानी को जल ग्रहण करती हैं यही